तुस जेह्की साढ़ी औने आह्ली पीढ़ी ऐ जि'यां थुआढ़े जागत न बच्चे न जेह्के तुस उनें गी केह् संदेश देना चाह्गे तुस केह् सिक्ख देना चाह्गे केह् मत्त देना चाह्गे कि जिंदगी दे बारे च होई गेआ फ्ही पढ़ाई लखाई दे बारे च होई गेआ मतलब किश बी होऐ थुआढ़े स्हाबै कन्नै तुस केह् सिक्ख देगे असें ते अपने बच्चे ंगी इ'यै सखाना कि बड्डें दी इज्जत करनी ते जिन्ना होई सकै इन्ना ग्यान प्राप्त करना हर इक ज'गा दा अपने शा जिन्ने बी बजुर्ग न सारें दा आशीर्बाद लैना ते अपनी जिंदगी च सफल होने दी कोशश करनी कदें बी कुसै गी गरीब बंदे गी परेशानी नेईं देनी हमेशा गरीब लोकें दी मदद करनी जरूरत मंद दी मदद करनी ते समाज गी जिन्ना होई सकै उन्ना देना और बी अस जिन्ना कुसै आस्तै ठीक करगे ते साढ़े आस्तै बी उन्ना गै शैल होना अपने बच्चे गी इ'यै सिक्खना में कि जिंदगी च अच्छा करगे तां थुआढ़े कन्नै अच्छा होना एह् नेईं कि लोका दा अस बुरा सोचगे ते थुआढ़े कन्नै बी होगा शैल तुस कुसै दा शैल करगे तां थुआढ़े कन्ने शैल होना अ'ऊं बच्चे गी बी इ'यै सिक्ख दिंदा कि बड़े दी इज्जत करो ते शैल पढ़ो अग्गें बढ़ो दुए गी अपने कन्नेैअग्गें लेइयै चलो एह् नेईं खाल्ली अपना मतलब दिक्खो इ'यै चीजां अपने बच्चें गी सखानियां ते में बी अपने बच्चें गी इ'यै चीजां सखाई दियां न